हाँ हमारा क्षेत्र में कुछ आम मुद्दे हैं जो हमेशा होते कानूनी मुद्दे हैं जो हमेशा होते रहते हैं जैसे कि लड़ाई झगडे़ हो जाते हैं उनमें थोड़ी वा गाली गलौच करने पर ही केस कर दिए जाते हैं या लड़ाई झगड़े में सर वर फूट जाते हैं या किसी खेतों के ऊपर लड़ाई हो जाती है या किसी ज़मीन के ऊपर या किसी मकान के ऊपर लड़ाई हो जाती है इनसे ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो पुलिस के पास केस हो जाते हैं और उनसे कोई बहस करना भी नहीं चाहता सीधा पुलिस को केस करते हैं और पुलिस आके उनका समस्या सुलझाती है